नमस्कार अहाँसभसँ एक प्रयत्न करै छी अहाँसभ या फिर अहाँसभके बच्चा इस्कुलमे इतिहास पढ़ने हेबै इतिहासके बारेमे सुनने हेबै तऽ एक उएह इतिहासके बारेमे हमहूँ बात करय ले चाहै छी जकर कारण बिहारमे मैथिलीके चलन सेहो रहै बिहारके पहले कहल पहले नाम रहै बिहारके मगध मगध यानि बुद्धके भूमिसभ

ओना ओना वीर हमर अपन बिहारमे पड़ल यए ओ मिथिलाञ्चल अपन मिथिलाञ्चलके ही छै तऽ मैथिलीके लऽ के किछु ज्यादा सोचियो कनि अपनासभ कियाकि मैथिली एक एनालैङ्ग भाषा छियै जे बहुत दूर दूरतक गेल छै इतिहासोमे अहाँ अपन बच्चासभके पढ़ाइ देखबै कि बहुत पैघ पैघ लोक अपन मिथिलाञ्चलके ही रहै तऽ मिथिलाञ्चलके रहै ई जाहिर सी बात ओ अपन संस्कृति अपन समाजके साथ लऽ के चलले तैँ किछु ज्यादा ओ ऊपर हो गेलै तऽ कहबाक ई छै कि अपन घरोमे अहाँ अपन बच्चासँ जे बात करै छी ओही इंग्लिश या हिन्दीमे ना कऽ के मैथिलीमे करियौ जकर कारण मैथिली भाषा बचल रहए

इतिहासिको इतिहासमे भी अहाँसभ पढ़ने हेबै कि मैथिली बहुत नीक आ बहुत मधुर भाषा छै अहाँ जब बाजबै मैथिलीमे प्यारसँ लागतै कि अहाँ जब बाजबै कोइ नोर्मलो बात भी बजबै तऽ लागत कि प्यारसँ बाजि रहल छै कितना मिठास रहै छै मैथिली एक मिठासके लैंग्वेज छियै जतय मैथिली एक मिठासके लैंग्वेज छियै अहाँ ककरो मतलब ककरोसँ गुस्सोसँ बात कऽ लेबै ने मैथिलीमे तऽ ओ बुरा नहि मानत मतलब ओकरा बुरा लगबे नहि करतै ओकरा लगतै कितना मिठास भरल छै समझि रहल छियै ने तऽ मैथिलीके आब अहाँसभ पकड़ने रहियौ मैथिलीके साथमे लऽ के चलियौ धन्यवाद